आजुक वर्तमान समय मे लोक फसल उत्पादन बढबै के लेल रासायनिक खादक उपयोग करै छथि जाहिसॅं उत्पादन त बढ़लै मुदा गुणवत्ता मे बहुत कमी आबि गेलै लोकसब के बहुत रास बीमारी के सामना करय परऽ लगलै लोक के औसतो आयु मे बहुत कमी आबि गेलै पहिले लोक सए सए साल जिबैत छलैथ मुदा अखन औसतेआयु पैसठ साल भऽ गेलै एकर मुख्य वजह अछि रासायनिक खाद के जे उपयोग कायल जाइत छै से लोक अपन फायदा सेहो देखै छथिन मुदा जैविक खादक उपयोग सॅं फायदा के साथ साथ खेतो के सेहो उर्वरा शक्ति जे मानल जाइत छै से बढै छै इंसानो के शरीर के कम नुक्सान पहुचऽबै छै ग्रामीण क्षेत्र मे अखनो भी फसल मे ख़ास कऽ कऽ मौसम के कोनो ठीक नहि रहै छै प्राकृतिक रूप सॅं खेती पर बेसी लोग निर्भर छथिन प्राकृतिक बरसा पर निर्भर छथिन लेकिन जलवायु के परिवर्तन चलते बहुत रास एहन सन छै से समय पर बारिस नहि होइत छै समय पर ठंडी गर्मी के सेहो ठीक नहि छै जे कखन की हेतै ताहि दुआरे आओर पटवानो मे लोक पहिले दमकल सब के उपयोग करै छलथि तऽ नहर के उपयोग करै छलथि पोखरि के उपयोग करै छलथि वर्तमान समय मे बारिस के कमी के चलते जल अस्तर जमीन के जे जल अस्तर छै सेहो निचा जा रहल छै आजुक समय जनसंख्या विस्फोट तते भऽ गेलै जे लोक सब चाहै छै जे कनिये जगह मे बेसी उत्पादन हुए लेकिन एहिसब के गुणवत्ता पर बहुत असर परलै लोकसब विभिन्न तरहक बीमारी सॅं ग्रसित कमे समय मे भऽ जाइत छथि